जों दावबायनाय समाव बांसिन बाइकजों बा मटरसाइकेलजों दावबायो जोङो बा एसे मटरसाइकेलफ्रा गाज्रि जाना थाबा होनबा एसे गोजान बबेबा बाइक बा मटरसाइकेलजों असुबिदाबा जों बासावबो थाङो बा ट्रैनजोंबो थाङो बायदिसिना गोजान जायगायाव थांबा बा फ्लाइटजोंबो थांनाय जायो बा अख्रां दिङा अख्रां दिङाजोंबो थांनाय जायो बा बायदिसिना आरो बै दैनि जाहाजजोंबो थांनाय जायो बेफोरनि थाखाय जों बेफोर राहालामाखौ लानाय जायो आरो जेनेबा गावबा गाव थांखि हिसाबै बा बबेयाव बेसेबां गोजानाव थांगोन बेसेबांबा गोजानाव थांगोन बा माब्ला फैगोन खोयदिननि बेसे दिननि हाबाफारि बेफोरखौ सोनारनानै जों हान्था मेलानि राहा लामाखौ लानाय जायो आरो दा बेफोरनि बबे बाथ्राया गोसोआव थायो होनब्ला जों गोसोआव थायो जेनेबा जों गोजान जायगायाव दावबायहैब्ला गोजान जायगायाव दावबायहैबा बा एसे खाथियाव दावबायहैबा बा बेफोरनि मिथिंगायारि सावगारिफोरखौ जों गोसोआव थायो होनबा मा जायगानि मुंखौ गोसोआव थायो जायगानि मुंखौ गोसोआव थायो बायदिसिना बेफोर बायदिनो गोबां गोबां मानसिफोरबो सिनाकि जालायनो हायो एबा नुनो मोनो बेफोरबायदि गोजान जायगायाव दावबायहैबा बेनिखायनो गोबां रोखोमनि मिथिंगायारि सावगारिफोरबो नुनानै फैनाय जायो बा बायदि रोखोमनि मानसि गोबां रोखोमनि गोबां हादोरनि बा गोबां हारिनि मानसिफोरखौबो लोगो मोनो बेफोरबादि दावबायनो थांबा मिथिंगायारि सावगारि बेफोरखौ जों गोसोआव थायो आरो जेनेबा जायगानि मुंफोरखौबो गोसोआव थायो बेनो आरो समाव बांसिन हान्था मेलानि राहाया बेफोरनो जाहैबाय मटरसाइकेल बा मटरगारि बा ट्रेन एर'प्लेन अख्रां दिङा बेफोरजोंनो दावबायनाय जायो मानसिया गोबां गोजान गोजानाव दावबाय हैनाय जायो आरो